से जानुवारि नैरोजा नैजि से फेब्रुवारि नैरोजा नैजिनै थाम फेब्रुवारि नैरोजा नैजिथाम जिद' नभेम्बर नैरोजा जिगु जिस्नि अक्ट'बर नैरोजा नैजिब्रै